हमसभ लेडीज छी तऽ हमरासबभके तऽ हैंडबैगके काज होइते अछि आओर हैंडबैग तऽ बहुतसँ बेसी तऽ एक साल चलैत छै तऽ पहिले हमरासभके बहुत दिक्कत होइत छलए जे आब सोचय पड़ैत छलए जे बाजार जायब बजारो हमरासभके नजदीकमे ओतेक पैघ बाजार नहि अछि तऽ बहुत दिक्कत होइत छलए लेकिन जहियासँ ऑनलाइन सुविधा भेलै तऽ हमरासभके बहुत सुविधा भऽ गेल जे ओहिपर जे अपन जेहन मोन होइए तेहन कलर डिज़ाइन आओर पसन्द करैत छी आओर ऑर्डर दैत छियै आओर जेहन वेटक चाही तेहन भेट जाइए मजबूतो रहैए आओर आओर डिज़ाइनोसभ नीक रहैए आओर बाजार जाएके रहैत छलए तऽ बहुत सोचय पड़ैत छलए सुविधा नहि अइ हमरसभके कनी आउट एरिया अछि तऽ साधनोके सुविधा नहि अछि तऽ जाएओ आबयमे दिक्कत होइत छलए तैँ ऑनलाइन जहियासँ भऽ गेलै तहियासँ हमरासभके बहुत सुविधा होइए आओर अपन मनपसन्द सामान भेट जाइए